سائنس اور ٹیکنالوجی تو اس ٹائم بہت اہم رول نبھا رہی ہے ہمارے بھارت میں ابھی چندریان تھری بھی گیا اسی ٹیکنالوجی کی دین ہے باقی ہمارے بھارت میں اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا ہے ویدیشوں میں جو بڑا ہی خطرناک چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے بہت ساری چیزیں وہ ہوسکتی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ وہ بہت ایڈوانس ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگ اس کو بھی کر سکتے ہیں ایک اچھی فیلڈ ہے اور ہمارے بھارت میں تو آئی آئی ٹی ہے آئی آئی ٹی کھڑک پور ہے آئی آئی ٹی کانپور ہے آئی آئی ٹی مدراس ہے یہ ایک اچھے انسٹیٹوشن ہیں ٹیکنالوجی کے سائنس فیلڈ کے اس میں جانا لوگوں کے لیے ایک اچھی اپارچونیٹیز ہے لوگوں کو جانا بھی چاہیے سیکھنا چاہیے اچھے انسٹیٹیوٹس سنستھانوں سے لیکن سیٹیں کم ہوتیں تو ہے سب نہیں جا سکتے دوسرے پرائیویٹ انسٹیوشن بھی ہیں جو اچھا ورک کر رہے ہیں اس ٹائم لگ بھگ لگ بھگ انہیں کے لوگ وہیں کے سب پڑھے ہوئے وہاں پڑھا رہے ہیں وہاں بھی جا کے سیکھ سکتے ہیں